हम खाना बहुत ही अच्छा तरहसँ बनबै छी आओर ओइमे हमर मम्मी बहुत सहायता करै छथिन जेना हम रोटी गोल नहि बनबै छलियै तऽ मम्मी कहलखिन की एना बनबही तऽ गोल बनतौ आओर हमर हाथके खाना हमर पप्पा जीके बहुत अच्छा लगे छै तैं लऽ आओर भी अच्छा हम बनाबऽके प्रयास करै छी आओर हमरा हाथके चाय भी बहुत ही अच्छा लगै छै तऽ हमरा घऽरके सबके दादीके मम्मीके पप्पाके सबके अच्छा लगै छै तऽ आओर भी हम अच्छा तरहसँ बनाबऽके प्रयास करै छी आओर खाना भी हम बहुत अच्छा ढङ्गसँ बनबै छी जो जे भी खाना हुए जेना सब्जी भेल भुजिआ भेल रोटी भेल चावल भेल दालि भेल बहुत ही सब चीज हम बहुत ही अच्छासँ बनबै छी आओर सब्जी भी बहुत ही अच्छा लागै छै हमरा हाथके हमर पप्पाके हम ब आओर भी अच्छा तरहसँ बनाबऽके हम कोशिश करै छी की आओर भी अच्छा तरहसँ हम बनाबी तऽ सबके अच्छा लागै आओर अइमे हमर परिवारके सबके अच्छा भूमिका अइ हमरा खाना बनाबैके इएहे शौक छै की हम बहुत ही अच्छा तरहसँ बनाबी तऽ हमर घरके सबके अच्छा लागैत अछि हमरा हाथके खाना आओर रोटी भी हमरा हाथके सबके अच्छा लागैत अछि की तू रोटी बहुत ही अच्छा बनबै छैं तऽ हम आओर भी अच्छासँ रोटी बनबै छी की आओर भी गोल हुवे हमर रोटी आओर हमरा सब्जी भी बनाबऽ बहुत ही अच्छा तरहसँ आबैये जेना आलू कोबीके भेल जे भी तरहके सब्जी जेना भुजिआ भेल भाजी भेल बैगन फ्राइ भेल जे भी सब्जी हमरा बहुत ही अच्छा तरहसँ बनाबऽ अबैये आओर चाय भी हम सब हमरे हाथके पीबैत अछि आओर बहुत ही अच्छासँ हम सब चीज बनाबऽके कोशिश करै छी की बहुत ही अच्छासँ हम बनाबी की हम मम्मीयोसँ अच्छा खाना बनाबी की सब हमर बड़ाइ करत आओर हमरा हाथके खाना हमर पप्पाके मम्मीके सबके बहुत ही अच्छा लगैत अछि इएहे खानाके हमर बहुत ही अच्छा खाना बनाबैमे बहुत ही हमरा अच्छा लागैत अछि की हम हम हमेशा खाना बनबैत रही हमरा बहुत ही अच्छा लागैये काम करऽमे आओर खाना बनाबैमे तऽ आओर भी आओर आओर बहुत ही अच्छा तरहसँ हम खाना बनाबऽके प्रयास करै छी आओर बहुत ही अच्छा तरीकासँ हम खाना बनाबऽके प्रयास करै छी आओर बहुत ही अच्छा तरीकासँ हम बनबै छी खाना जेना बैगन फ्राइ भेल बैगनके भाजी भेल एगो बैगनके एक तरहके सब्जीके बहुत ही अन्य अन्य प्रकारमे हम बनबै छी जेना ओ आलूके भुजिआ भेल तरुआ भेल सब्जी भेल आओर आलूके दम भेल आलू फ्राइ भेल बहुत ही तरह तरहके सब्जी बनबै छी जेना बैगनके भाजी भेल बैगनके सब्जी भेल बैगन फ्राइ भेल बैगनके भर्ता भेल हमरा ब विभिन्न विभिन्न प्रकारके सब तरहके खाना बनाबऽ अबै छै अबै अछि आओर हमरा मीट मछली भी बनाबऽ अबैत अछि आओर भी तरह तरहके खाना हमरा बनाबऽ अबैत अछि आओर अइमे सबसँ बड़का भूमिका हमर मम्मीके अछि जे हमरासँ कनी गलती होइ छलै तऽ एना नहि एना बनबही तऽ हम आओर भी अच्छा तरहसँ बनाबऽके कोशिश केलहुँ आओर केहनो बनै छलै तऽ हमर पप्पा कहै छथिन की बहुत ही अच्छा बनैत अछि तऽ हम आओर भी अच्छा बनाबैके प्रयास करै छी आओर बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ हम खाना बनबैत अछि आओर हमरा घरमे सब हमरे हाथके चाय पीबैत अछि चाय तऽ हमही बनबै हम कतौ रहे छी तऽ हमरे हाथके सब चाय बन पीबै छथिन आओर बहुत ही अच्छा तरहसँ हम चाय खाना सब चीज हम बहुत ही अच्छा तरहसँ बनबैत अछि इएहे हमर खाना बनाबऽके शौक अछि हम खाना बनाबऽ मजबूरीमे नहि बनबै छी हमरा शौक अछि हम खाना बनाबऽके